जूनागढ़ जिले जे जूनागढ़ शहर में जेके पर्यावरण जी ॻाल्हियूं ध्यानु ॾियण जरूरी आहिनि उनजा मुदा तव्हांखे ख़ासि ॿुधाया थो महत्वपूर्ण ॻाल्हि इहे आहे के इन थोड़नि इन जूनागढ़ जिले में घुमण फिरण जूं महत्व जूं जॻहाइयूं आहिनि जंहिंमें मुख्य भई गिरनार पर्वत आहे अने घगिरनार जो जंगल आहे उनमें लिलि परिक्रमाऊं थींदियूं आहिनि उहो विश्व विख्यातु आहिनि उनमें किथा किथा जो माण्हू अचनि था लिलि परिक्रमा में एतिरी पब्लिक जो वसारो हूंदो आहे लाखो माण्हुनि जा भीड़ थींदी आहे उनमें हर को माण्हू खाइण पीयण में पेकिट अॼुकल्ह जेके हलनि था उन ई प्लासटिकू जिते किथे फिटी कंदा हुआ उओ पर्यावरण जा जेके वन कर्मी आहिनि उए ख़ासि करे सूचना ॾियनि था पिया सभिनि जनता खे की किथे बि ॾाढो वॾो कचिरो वचरो न फिटी कजो प्लासटिक मुक्त अभियानु जेको हले पियो थो भारत सरकार द्वारा उनखे बि पंहिंजी सपोट करण जी जरूरत आहे अने ख़ासि भई बायोमेडिकल जेको तकलीफू थिअनि थियूं उन कचिरे खे नष्ट करण ई जरूरी आहे मतिलब पब्लिक जो बि साथ सरकार मिले थो सरकार द्वारा बि इनखे ध्यानु में ॾेई करे अने जिते किथे ज़ाहिर जॻहायुनि ते भई बस स्टेंड आहे रेलवे स्टेशन आहे ऐं जिते हस्पतालू आहिनि उनजे ॿाहिरि कचिरा पेटीनि जो रखियल आहिनि कचिरो हिते विझो अहिड़ो शब्द लिखियल आहिनि व्यवस्थित भई ॻाॾियूं पार्क करणियूं गाॾी वरी भई ट्रेफिक जी सम्सया लॻी पियूं आहिनि जिते किथे ऐं पर्यावरण में बि इलाही मुश्किलू थिए पई थी जे कर भई जंगलनि में जेके प्राणी आहिनि उहे ॿाहिरि निकिरी था अचनि वण खपनि पिया मैदान थी त वञनि त हाणे जंगली प्राणी खे अंदरि जॻह अंदरि रहण जी न रहे त उअ ॿाहिरि शहर में अची वेंदा त माण्हुनि खे तकलीफ़ पए जीव जो जोख़म रहे इन करे वण बि जंगल कपण जी मनाई थी वई आहे उजो ख़ासि करे के भई वन्य जेके कर कर्मचारी आहिनि उनजो चुस्तु पणे अमल कराइनि था पिया पब्लिक खां ॿियो भई लिलि परिक्रमा थींदी आहे जटा शंकर जो इन जेको रस्तो आहे उनते बि पब्लिक वेंदी आहे उन ते बि कचिरो वचरो जेको विझनि था उहो बि बंदि करायो अथन मना प्राकृतिक संसाधन खे तकलीफ़ न थिए उनजे ख़ासि उन परिस्थिती ते ध्यानु ॾियनि था पिया ऐं इनमें सफलता बि मिलियल आहे हाणे पब्लिक खे बि सपोट करणु जरूरी आहे हाणे हर हिकु जॻह ते भई पाणी जी तकलीफ़ थींदी हुई हाणे पाणीअ जा परब बि सरकार द्वारा जा संस्थाऊं द्वारा उपलब्ध आहिनि मना उहो बि सुठी बाबति आहे मना अहिड़ी सां तकलीफ़ू बि आहिनि उनजो सामिनो बि करिणो पए थो ऐं प्राकृतिक संसाधन खे नुक़सानु न थिए इन करे सरकार बि अॼु ध्यानु ॾिए पई थी ऐं पब्लिक खे बि सपोट करणो जरूरी आहे